पैह्ले पैह्ले जमानै केह् होंदा हा कि बाड़ी अगर राह् नी होंदी ही ते दांद तुप्पना पौंदे हे कुसै दे म्हल्लै जाइयै भी दांद थ्होने ते जौ भी ओह्दे बाद कोई भी फसल अगर राह्नी होंदी ही ते भी अस घर लेई होंदे अस दांद अज्जकल मतलब ट्रैक्टरे कन्नै मतलब बाड़ियां बा रदे न लोक ऐं ते बाड़ियै बिच मतलब जेल्लै कोई फसल जां कोई मक्कां हैल सुट्टदे हे पैह्ले जमाने केह् करदे हे कि गोहा सुट्टदे हे बाड़ियै गोहा कन्नै केह् होंदा कि मतलब ओह् साढ़ीा जेह्की फसल होंदी नां ओह् बड़ी मतलब इंया शैल होई जंदी मतलब ते अज्जकल अज्जकल हैल चला दे हैल कन्नै अद्धे लोग मतलब कि बमार होई जंदे ओह् मतलब कोई बी सब्ज़ी लांदे हे जादैतर मतलब अपने जादैतर होंदा ना गोहा होऐ इयै सुट्टना चाहिदा मतलब इयै आं हगैल निं सुट्टना चाहिदा कुसै मतलब जिन्ना जादै गोहा होऐ होऐ उन्नी फस ल साढ़ी शैल होंदी ऐ ते अज्जकल ते ट्रैक्टरे राह्दे बाह्दे सब किश अज्जकल मक्कां बी अज्जकल मक्कां कोड़ने आह्ली मशीन आई दी अज्जकल ते पैह्ले जमानै च अपने इक्क जगह ढेर लाना मक्कें दा ते भी सोटे पकड़ने दे ते अंऊ शाबा भई दे कटासा उंआ कोड़न दे मक्कां पैह्लें ते अज्जकल मशीनां आई दियां ते दंऊ मैंटें च मक्कां उकड़ी जंदियां ऐसियां ऐसियां मशीनां आई दियां अपने आप बाड्डी बी होईजंदी ते ऐहीं बी लोक ऐसे न कि आपूं गै कनक बड्डनी होवै ते आपूं गै बडलै पंज छे बजे उट्ठना कनक बड्डियै ते अट्ठ बजे पैह्लें अरपने आई जंदे